ہاں ہیلو سلام علیکم بھائی جناب ارے آپ کے یہاں یہ کیا کہتے ہیں اگلے مہینہ جو ہے محرم ہے کیسے منایا جاتا ہے محرم

بولے آپ کے گاؤں کا کیسا ہے کلچر سیم جو ہے نا اچھا ہے آئیے کیا کہتے ہیں اگلا مہینہ جو ہے آپ کو جو ہے دیپاولی ہے ایں محرم کے بعد تو دیپاولی ہی نا ہوگا نومبر میں تو آئیے نومبر میں دیپاولی میں جو ہے دھوم دھام سے ہم لوگوں کو جو ہے دیپاولی منایا جاتا ہے دیپ جلایا جاتا ہے پٹاخے اڑائے جاتے ہیں ایں کیا سمجھے آئیے ہمارے یہاں گھومیے پھریے ہمارے یہاں کا بھی ماحول بہت اچھا ہے کیا سمجھے تو آپ آ رہے ہیں ہیلو آپ آ رہے ہیں ہم بھی آ رہے ہیں آئیں گے محرم پر آئیں گے گھومنے کے لیے دیکھنے کے لیے میلہ کہ آپ کے یہاں کا کلچر کیسا ہے ماحول کیسا ہے کیسے منے لاٹھی کھیلا جاتا ہے بھالا کھیلا جاتا ہے میلہ کو ہم انجوائے لیں گے وہاں اور سب مٹھائی بھی ملتا ہے بڑھیا کا اچھا مٹھائی کھلائیے گا

کون سا مٹھائی اچھا کھلائیے گا ٹھیک ہے تو بعد میں ٹھیک ہے ملتے ہیں